مشرقی دہلی کے علاقوں کے طلباء خاص طور پر اسکولوں میں دوڑ میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ یہ جسمانی تعلیم کا ایک اہم حصہ ہے اکثر اسکول اپنے نصاب میں مختلف جسمانی سرگرمیوں جیسے دوڑ کو شامل کرتے ہیں تاکہ بچوں کی جسمانی نشو و نما اور صحت کو فروغ دیا جا سکے دوڑنے سے نہ صرف بچوں کی جسمانی حالت بہتر ہوتی ہے بلکہ ان کی ذہنی صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں دوڑنا بچوں کی صحت کے لیے کیسے مفید ہے جسمانی نشو و نما دوڑنے سے بچوں کی ہڈیوں اور عضلات کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے یہ ایک قدرتی ورزش ہے جو جسم کے مختلف حصوں کو متحرک کرتی ہے جس سے جسمانی طاقت اور لچک میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ دوڑنے سے دل کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے جس سے دل اور پھیپھڑوں کی کارکردگی میں بہتری آتی ہے موٹاپے سے بچاؤ دوڑنا جسم میں کیلوریز کو جلاتا ہے جس سے بچوں میں موٹاپے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے جب بچے روزانہ دوڑتے ہیں تو ان کے جسم میں چربی جمع ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں جس سے ان کا وزن مناسب حد میں رہتا ہے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانا دوڑنے سے جسم کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے جس سے بچے بیماریوں سے بچاؤ کے قابل ہو جاتے ہیں جسمانی سرگرمیوں سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جسم کے مختلف نظامات کی کارکردگی میں بہتری آتی ہے ذہنی صحت پر اثرات دوڑنے سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے اور بچے زیادہ چست اور ہوشیار رہتے ہیں جسمانی سرگرمیاں دماغ میں اینڈورفنس نامی کیمیکلس کے اخراج کا باعث بنتی ہیں جو خوشی اور سکون کا احساس دلاتے ہیں اس طرح بچوں کی ذہنی صحت بھی بہتر ہوتی ہے اور ان کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے سماجی اور جذباتی نشو و نما دوڑنا بچوں کو سماجی سرگرمیوں میں شامل ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے جب بچے مل کر دوڑتے ہیں تو وہ ٹیم ورک اور مقابلے بازی سیکھتے ہیں جو ان کی جذباتی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے علاوہ جسمانی سرگرمیاں بچوں کو خوداعتمادی بھی فراہم کرتی ہیں جو ان کی شخصیت کو مضبوط بناتی ہیں نیند کی بہتری دوڑنے سے بچوں کی جسمانی توانائی خرچ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ بہتر نیند لیتے ہیں اچھی نیند صحتمند جسم اور دماغ کے لیے ضروری ہے اور دوڑنے کی عادت بچوں کی نیند کے معیار کو بہتر کرتی ہے اسکولوں میں دوڑ کو فروغ دینے کی اہمیت مشرقی دہلی یا کسی اور علاقے کے اسکولوں میں دوڑ کو فروغ دینے سے بچوں کی مجموعی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اسکولوں کو چاہیے کہ وہ جسمانی تعلیم کو اور نصاب کا حصہ بنائیں اور بچوں کو باقاعدگی سے دوڑنے کی ترغیب دیں اس کے علاوہ والدین کا بھی کردار اہم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دوڑنے اور دیگر جسمانی سرگرمیوں میں شرکت کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ صحتمند اور فعال زندگی گزار سکیں نتیجہ دوڑنا بچوں کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بےحد مفید ہے یہ نہ صرف جسمانی طاقت کو بڑھاتا ہے بلکہ ذہنی سکون اور خوداعتمادی میں بھی اضافہ کرتا ہے اس لیے اسکولوں اور والدین کو مل جل کر یہ یقینی بنانا چاہیے کہ بچے باقاعدگی سے دوڑنے اور دیگر جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لیں تاکہ وہ ایک صحتمند اور متحرک زندگی گزار سکیں